हिन धंधे में जॾहिं खां ऑनलाइन धंधे में चालू थियो आहे तॾहिं खां असांजे धंधे में जाम फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिरें असांजा धंधा जाम सुठा हलंदा हुआ हाणे असांजे धंधे में जाम फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिरें माण्हू घरनि मां निकिरंदा हुआ हाणे घरनि मां निकिरनि ई नथा घरनि में छा आहे ऑनलाइन बिज़नेस जॾहिं खां अची वियो आहे हिन करे असांजे धंधे खे जाम फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिरें खां माण्हू ॾियारियुनि में वठंदा हुआ कपिड़ा हाणे छाथा कन ॾियारीअ में ॾियारीअ खां अॻ में ई पहिरियों ई ऑनलाइन धंधो कनि था घर में ई इन खां पोइ असांखे ॿ ॿ वॻा वठंदा टे टे वॻा वठंदा हाणे छा आहे हिकु वॻो त वठनि बाक़ी हुतां त घुराइनि हुते छा आहे हिननि खे जाम सुठी शइ मिले थी सस्ते में ऐं अघु वाजिबी मिले थी असांखे छा आहे थोरो महांगो मिले थो इन करे असां वटि ग्राहक कोन चढ़े थो पहिरें असांजे दुकान ते जाम चढ़ंदा हुआ दुकान ते ग्राहक हाणे नथा थरनि इन जो जाम नतीजो ख़राब थी वियो आहे हिन करे हाणे